हमारे हमारे यहांँ के ग्राम ग्रामीण लोगों ने मिट्टी के बर्तन और बाँस से बनी हुई वस्तुएँ बनाकर देश अपनी देश में नहीं विदेशों में भी अपने नाम का परचम लहराया है और हमारे यहाँ तीस हमारे ग्रामीण समुदाय ने ने कपड़े पर कई प्रकार की कलाकृतियाँ की अब बनाकर कपड़े कपड़े की कीमतों को भी बहुत ऊँचा ले गए हैं और या प कपड़े पर भी रंगाई छपाई की अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती है जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं और विदेशों में भी इनके डिमांड बहुत अधिक खै यहाँ के लोगों के द्वारा कई प्रकार की कलाकृतियाँ उकेरी जाती है जैसे मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं और कपड़ों पर रंगाई छपाई भी की जाती है जिससे यहाँ के और प्रदेश के लोगों में भी हमारी यहाँ की यहाँ की कलाकृतियाँ को लेने में बहुत रुचि दिखाते हैं